हाँ हेलो हाँ जी बोलिए नमस्कार हाँ जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल कहिए कैसा लगता है फिर अच्छा नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं करिएगा हाँ फिर कहिए क्या आप सेवा करें आपका हाँ जी जी जी थैंक यू थैंक यू जी ठीक है

अच्छा अच्छा चलिए ठीक है अच्छा है आप पसंद करते हैं तो और लोग देखते होंगे

अच्छा चलाइए बहुत अच्छा लगा हमको जान के चलिए इसी तरह सपोर्ट करिए अच्छा से देखिए और कहिए क्या सेवा करना है आपकी बोलिए क्या करते हो सर आप करते क्या हैं नहीं फिर भी करते हैं ना कुछ तो करते हैं काम वाम कहीं पर करते हैं तो फिर आप टाइम कैसे निकाल लेते हैं मवी देखने का अच्छा अच्छा मोबाईल पर वहीं पर कुछ अच्छा अच्छा लगभग सब के साथ चलिए सर आपका घर कहाँ पड़ा सर किस शहर में अच्छा तो समस्तीपुर में भी चलता है वहाँ भी देखता है लोग अच्छा

ये अच्छी बात है पसंद करते हैं तो कहिए कब आना है फिर देखना अच्छा

अच्छा सर आपको नींद बहुत जल्दी ठीक है बहुत जल्दी पता चल जाएगा आ जाइए ऑफिस देख लें अच्छा चलिए ठीक है फिर आइए सर ठीक है